طویل بائک ٹور کے لیے ہم تیاری سے کے وجہ سے ہمیں لدّاخ جانا ہے تو ہمیں وہاں ٹھنڈ کافی پڑتی ہے تو اُس کے لیے ہمیں ٹھنڈ ٹھنڈے کپڑے گرم کپڑے رکھنے پڑیں گے ٹھنڈی کے لیے اور جیسے بائک سے جارہے ہیں تو بائک میں اچھے خاصے پٹرول پٹرول لگتے ہیں تو اُس کو پٹرول فل کر کے ٹنکی فل کرکے چلیں گے تا کہ بیچ میں پٹرول ختم نہ ہو ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے اور بہت ساری چیز جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہوئیں اچھی کھانے پینے جیسے چیزیں پیسے ہوئیں تا کہ وہاں جا کے مسئلے مسائل کھڑے نہ ہوں بہت سے جا کے ہم تصویر کھینچاتے ہیں اور اِس کو ساتھ ہم انجوائمنٹ کرتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہوئیں اور اگر ہم بائک سے جارہے ہیں تو بائک کے ڈسٹ بین میں جو بائک کا ڈاکیومنٹ ہُوا تو اُس کی حفاظت کے لیے ہم سر کے اپنے حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہنیں گے دو جن نہیں بیٹھیں گے ایک بائک پہ اِس طرح ہم کافی اچھے طریقے سے بائک ٹرپ پہ جاسکتے ہیں کپڑے وغیرہ لے لیں گے جیکٹ لے لیں گے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گرم گرم چیزیں جیسے ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی ہو جیسے چیزیں خراب نہ ہو آسانی سے ہم اگر ہم کچھ پکا کے لے جائیں تو وہ خراب ہوجائیں گے تو کچھ سوکھی چیز جیسے ڈرائی فروٹ ہُوا مٹھائیاں ہوئیں جو سوکھی مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ لے جا سکتے ہیں ہم ٹرپ کے لیے اور کافی احتیاط کے ساتھ جائیں گے تا کہ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو